जयपुर जिले में शिक्षा और रोजगार और सामाजिक स्थिति के मामले में महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की उनको लैंगिक समानता का भेदभाव भेदभाव करना पड़ता है जैसे की उन्हें ऊंच नीच का भेदभाव लड़की का और लड़के का भेदभाव लिंग का भेदभाव ये सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसके बाद वे आगे बढ़ पाती हैं